नमस्ते दीदी हाँ है विंदयाचल जाना है तो ठीक है है तो एक दिन का भाड़ा मेरा हुआ तीन हज़ार कितने लोग जाएँगे पाँच लोग सो ज्या पाँच लोग से ज़्यादा नहीं भाड़ा एक दिन का मेरा तीन हज़ार हुआ अरे महंगाई इतनी है और अपने लिए मनई पेट लिए सब कुछ करता है ड्राइवर जाएगा उसको भी मिले देना पड़ता है तो आप आप कितना कितना दिन उधर रुकेगी कईं दिन दो दिन तीन लगेगा तो एक दिन का भाड़ा मेरा तीन हज़ार होगा तो मिर्ज़ापुर से के अंदर ही रहने का हाँ और किधर जाएँगे उसके बाहर तो मेरा अलग से होगा पैसा हाँ तो पाँच ही आदमी चलने का

हाँ चलो ठीक है तो मैं डराइवर भेजूँगी हाँ चलेगे हाँ तो चलेंगे तो लेकिन मेरा ड्राइवर ले कर जाएगा मैं हाँ रहेगी मैं किधर से जाएगा मेरा ड्राइवर जाएगा उसको

ठीक है हम चलेंगे लेकिन हम मेरा भाड़ा उतना होता है एक दिन का तीन हज़ार होगा वही समय जितना जो जो दिन लगेंगे आपके वही हिसाब से मेरा पैसा ठीक है चलो मैं देख लूँगी नमस्ते